सोनभद्र ज़िले का जो इतिहास है वह अच्छा है लेकिन वह इतिहास में एक अघोरी किला हो गया वही ज़्यादा फ़ेमस है रामगढ़ का किला यह सब जो है ये कि हमारे सोनभद्र के इतिहास हैं एक वीर लोधी पत्थर यह सब और कुछ ज़्यादा घटनाएँ सोनभद्र से रिलेटेड नहीं हैं बस यही स कुछ घटनाएँ हैं जो सोनभद्र से रिलेटे थे और यही सब प्राचीन चीज़ें हैं